नमस्ते

क्या क्या है उसका नाम बताएँगे

अच्छा कितने प्लेट हैं अरे इतना महँगा दे रहे हैं हँ नस अच्छा हाँ अच्छा हाँ अच्छा तो अंडे दे दीजिए ऐसे मटर पनीर शाही पनीर और नान रोटी डोसा और गुलाब जामुन यह सब दे दीजिए और ज़ीरा राइस भी दे देना

नहीं हाफ नहीं चाहिए फूल चाहिए हाँ नाश्ते में डोसा चाहिए और और गाजर का हलवा चाहिए और दो ठो गुलाब जामुन चाहिए स्पेसल इस्पेसल चाहिए हाँ और चौमिन भी दे देना

मोमोज है तो मोमोज भी रख देना